हॅलो गोवा मायल्स न्ही एक कंप्लेन करपाची आशिल्ली हांवे तुमची टॅक्सी बूक केल्ली आनी तेन्ना तांणी म्हाका सांगिल्लें आठशें रूपया सांगिल्ले आनी जेन्ना म्हाजें भाडे कम्पलीट जाल्या बरोबर तांणे ड्रायवरान चड पयशे मागपाक लागलो बाराशें सांगपाक लागलो आता बाराशें कशें दिवपाचे तो झगडी करता म्हजे कडेन सो तुमी एक काम करात तुमी ताचे कडेन उलयात आनी म्हजे वयले पयशे परत रिटर्न करात कारण आठशें रूपया पयलीं थारलां सगळें फिक्स फिक्स केल्लें चारशें रूपया चड घेतल्या ते म्हाका ताबडतोब तुमी रिटर्न करचे